अह सोरां दङ र' नै न'आवनो जिरायनानै दङ नोंहालाय बोरै दे सावरायजागोन दे बुंनायसाय आत्सा मेथाइ रोजाबगिरियाथ' गोबां मेथाइ रोजाबगिरि दं बर'फोरावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां मेथाइ रोजाबगिरिफोर ओंखारबायथ' जेरैहाय फुखन बर' बिग्राय बसुमतारी आरो बिराज मोसाहारी बैफोर बायदि मोजां मोजां मेथाइ रोजाबगिरिफोर दं नोंथाङा मेथाइफोरखौ खोनादों ना खोनायाखै बिसोरनि ओं आथिखालावथ' पाब्लिकफोरखौ मोजां रंजाहोनो हानाय सिंगारफोरा बिराज फुखन बिसोरनो रंजा होनो हायो आरो ना नोंथाङासो दा माबायदि सानो

बिराजनिखौ मेथाइ दङ गोबां रोखोमनि मेथाइ दङ नोंथाङा खोनासंनो हागोन बिराज मोसाहारीनि मेथाइ जेरैहाय ना सिंगि आरो बेरे मोदै बायदि बायदि रोखोमनि मेथाइफोर दङ नोंथाङा खोनासंनायनाय माबायदि मोनो मोजां मोनोब्लाथाय कन्टेक्त लाहरनो हागोन अह कन्टेकनि प्रसेसआ नाम्बार मोनगोन दे हा आं नाम्बार हर दाइरेक्त फ'न खालामगोन औ औ

दङ गोबां रोखोमनि रेकर्डदिं नोंथाङा इउटुबफोराव सार्च खालामना नायनो हागोन मोनगोन दे औ औ दे दे जागोन दे